टॅक्नोलाॅजी टॅक्नोलाॅजीन आमची लायफ खूब चँज केला टॅक्नोलाॅजी ही जेन्नासान आयला तेन्नाच्यान आमची लायफ खूब इझी जाला आमकां जी घोष्ट आमकां जाय आतां खूब फास्ट मेळटा आतां तूं आतां विडियो कॉल कर तुजो फ्रेंड समज लंडनांत आसा तूं आतां विडियो कॉल करता तुका अशें दिसतलें तो तुजे फुड्यांत आसा तुका उलोवंक मेळटा पयलीं तूं फक्त उलोवपाक शकतालो आतां तूं ताका पळोवन उलोवंक शकता टॅक्नोलाॅजी हांणी आमकां खूब लोकांक लागीं हाडला जे लोक तुका विसरला तांकां तूं फोन लायता तांकां तूं विडियो कॉल करता टॅक्नोलाॅजी खूब फुडें पावला जेन्ना सावन एवोल्यूशन जालां तेन्नाच्यान आमी इवोल्व जायत येला तशीच टॅक्नोलाॅजी सुद्दां खूब इवोल्व जाला पयलीं पयलीं कशें आसलें आमचें आमी टी वी पळयताले टी वी चेर कितें आसलें कॅबलवालो कितें दाखयता तें आमकां पळोवंक पडटालें आतां आतां यूट्यूब आयला यूट्यूबार तूं जाय तें पळोवंक शकता तुजो इन्ट्रस्ट आसता तें तुका पळोवंक मेळटा युट्यूबान आमकां एज्युकेशन सॅकटरांत सुद्दां खूब हॅल्प केलां आमी स्टुडंट्स ऑनलायन क्लासिसांत कांय कळनासलें तेन्ना आमी युट्यूबार वयताले आनी युट्यूबार आमचे टॉपिक सर्च करताले तुजो जो टॉपिक आसा तो तूं सर्च कर लायक इलॅक्ट्रोमॅगनेटिक इन्डकशन तूं सर्च केलो तुका ताचे हजार विडियोज मेळटले तितूंत सगळ्यांकून बॅस्ट विडियो तूं पळय तुजे कॉन्सेप्ट जे आसा ते सगळे क्लियर जातले युट्यूबान आमकां खूब घोष्टींत हॅल्प केलां आमी आतां एन्टर्टेन्मॅन्ट सुद्दां युट्युबा युट्युबावयल्यान आमकां मेळटा तुका तुका मुविझ पळोवंक जाय युट्युबाचेर फ्री मुविझ सुद्दां अवेलेबल आसा सगळ्या लंग्वेजीन तुका मुविझ मेळटा तुका जर लँग्वेज कळना थंय कॅप्शनाचो ऑपशन आसाता कॅप्शन टर्न ऑन करून कॅप्शन वाचून तूं मुवी पळोवंक शकता तुका तुका विडियो कॉलिटी सुद्दां एडजस्ट करूंक मेळटा तूं जर लॅपटॉपार पळयता जाल्यार लॅपटॉपार तुका तिनशे साठ पिक्सलार तुका सारके व्यू मेळना तुवें सातशे वीस पिक्सलाची एस्पॅक्ट रॅशियो केलो जाल्यार तुका चड बरी कॉलिटी मेळटा युट्यूब आमकां एन्टर्टेन करपाक केन्नाच चुकना युट्यूब एन्टर्टेन्मॅन्टाचो खूब फुडें चल्ला